جی ہاں اب ہمارے گھر میں ایل پی جی کنیکشن موجود ہے اور یہ تجربہ پہلے لک لکڑی یا اپلے کے استعمال سے کافی مختلف ہے اگر ایل پی جی کنیکشن ہو آسانی اور سہولت ایل پی جی کا چولہا فوراً جل جاتا ہے اس سے وقت کی بچت ہوتی ہے لکڑی جلانے میں دیر لگتی تھی اور ہر بار آگ جلانے کی جھنجھٹ ہوتی تھی دھواں نہیں ہوتا لکڑی جلانے سے بہت زیادہ دھواں نکلتا تھا جو آنکھوں اور سانس کے لیے نقصان دہ ہوتا تھا ایل پی جی صاف ستھرا اور بغیر دھویں کا ایندھن ہے کھانا پکانے میں رفتار ایل پی جی پر کھانا جلدی اور یکساں طور پر پکتا ہے لکڑی پر کبھی آنچ تیز ہوتی تھی کبھی کم جس سے کھانے کا ذائقہ بھی متاثر ہوتا تھا صفائی ایل پی جی کے چولہے اور کچن میں صفائی رہتی ہے لکڑی جلا کر راکھ کالک اور کنگ گندگی پھیلتی تھی اگر آپ بھی ایل پی جی کنیکشن نہیں ہو اگر اب بھی ایل پی جی کنیکشن نہیں ہو ایندھن جمع کرنا مشکل لکڑی یا ایل اپلیں جمع کرنے میں وقت اور محنت لگتی ہے خاص کر برسات کے موسم میں صحت کے مسائل دھویں سے آنکھوں میں جلن سانس کی بیماری اور خواتین کو زیادہ متاثر کرنے والے مسائل پیدا ہوتے ہیں وقت کی بربادی لکڑی کا چولہا جلانے اور اس پر کھانا پکانے میں بہت وقت لگتا ہے ماحولیاتی نقصان درختوں کی کٹائی لکڑی کے لیے ہوتی ہے جس سے ماحول متاثر ہوتا ہے